مذہبی مقامات پر جیسے کہ مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور دین کی باتیں کری جاتی ہیں اور جیسے کہ مندر میں پوجا کی جاتی ہے ہاتھ جوڑ کر وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی پوجا کرتے ہیں بھجن ہوتا ہے اور مندر میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور جیسے کہ گردوارہ میں کیرتن ہوتا ہے اور چرچ میں سنڈے کے دن اتوار کے دن وہاں پہ وہ عبادت کی جاتی ہے اور ہمارے اللہ کے مسجد میں مسجد میں وہاں عبادتیں کی جاتی ہیں بہت سی مطلب دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں وہاں سجدے کیے جاتے ہیں اور مندروں میں ہاتھ جوڑے جاتے ہیں مندروں میں پوجا کی جاتی ہے اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں مندر مسجد وغیرہ گردوارہ چرچ وغیرہ جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں